शीत कडी रोस मणगाणें रवो जावं आनी दाळ आमाडे कडी आमाड्या चटणी भाजी तांबडी भाजी मास्का भाजी मुळ्या भाजी पालक दोय भाजी कॅबेज फ्लावर वायग्या भाजी आनी अळूचे पात पाते हळू वडे आनी दाळ कडी आनी कितें आनी बाकी अशें किदें पातोळ्यो मोदक इडली डोसा पातळ पोळे दाट पोळे आनी कितें तें गो तें म्हणटा तें आनी सान्नां जावं भाकरी तांदळा बाकरी ज्वरीचे भाकरी नाशण्या भाकरी पुरी तोवशेची भाकरी जावं आनी तवशाचे कितेंय करता सुजी आनी तुका लाडू तें मोदक न्हेवऱ्यो तें सगळें जालें मुगाटी रोस आनी